हैलो राजकुमार जी केह् हाल ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ बधिया तुस सनाओ ओह् में हा रोड़ दा कम्म हा जेह्का परमंडल मंदर दे सामनै लेन ऐ जेह्ड़ी एह् उरली साईड दा कम्म होई गेदा परली साईड दा कम्म की निं होआ दा बड़ी चिर होई गेदा कम्म लग्गे दे अच्छा पैह्लें बी में सुनेआ पैह्लें बी तीन चार बारी टेंडर होया कम्म लग्गने ताहीं ते एह् चक्कर केह् ऐ अच्छा टेंडर पैह्लें बी पेदे हे जां हून भी पौन लगे न टेंडर अच्छा कम्म लग्गी जाह्ग फिर अच्छा लग्गी जाह्ग ना कम्म ठीक ऐ ठीक बड़ी बड़ी मुबारक बड़ी बड़ी मुबारक ऐ कम्म लग्गना चाहिदा कोई बी अगर अड़चन आंदी ऐ ना अगर तुसेंगी पब्लिक लोकें दी जरूरत पौंदी ऐ ना में तुसेंगी फोन करगा ते ओह् दस्स बंदे किट्ठे करगे अपने ग्रां म्हल्लै दे बी करगे ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ राजकुमार जी ठीक ऐ फिर ऐं ओके जी